ہندوستان میں آب و ہوا عام طور پر مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے ہوتی ہے مثال کے طور پر پسچمی اتّر پردیش میں ادھر موسم زیادہ تر متوسط رہتا ہے یعنی متوسط کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر گرمی سردی برسات یہ برابر ہوتے ہیں اور نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور ایسے ہی نہ زیادہ حد سے زیادہ جو برداشت سے باہر ہو وہ گرمی پڑتی ہے اور ساؤتھ کا حصہ لیجیے ہندوستان کا ساؤتھ کے حصے میں اکثر و بیشتر زیادہ تر گرمی رہتی ہے ہاں ادھر بھی کچھ علاقہ ہے جیسے بینگلور کا علاقہ وہاں درجۂ حرارت متوسط رہتا ہے اور بہت درمیانی بہت متوسط موسم رہتا ہے اور ادھر پہاڑ کی سائڈ میں اگر ہم جائیں گے شمال کی سائڈ میں تو ادھر جو ہے ادھر ٹھنڈی زیادہ رہتی ہے زیادہ سردی رہتی ہے گرمیوں میں بھی عام طور پر ٹھنڈا موسم رہتا ہے وہاں پہ اور ادھر پنجاب کے علاقے میں ادھر کا موسم بھی متوسط ہی رہتا ہے عام طور پر درمیانی رہتا ہے گرمی سردی برسات یہ سب برابر ہوتے ایں